हम सब खाना बनाने के लिए कराही का उपयोग करते हैं जैसे दाल बनाना हुआ और चावल बनाना हुआ किस किस का चीज का बर्तन उपयोग करते हैं क्योंकि कराही हुआ डेकची हुआ और टाठी हुआ आटा सानने के लिए टाठी और रोटी बेलने के लिए चौका बेलना इसी चीज का इस्तेमाल करते है और जो कराही शब्द से आटा हुआ रोटी बेलते हैं से खाना बनाओ गैसे पे भी यूज़ करते हैं और चूल्हा पे यूज़ करते हैं कि आगी बारते हैं उसमें उसमें रोटी बेल के आग सकते हैं और इसी चीज का हम लोग उपयोग करते हैं कुकर में दाल डालते हैं और इसी चीज का करते हैं और चिमटा का यूज़ करते हैं करछुल का यूज़ करते हैं बेलना का यूज़ करते हैं और जैसे पानी डालना हुआ तो उसको लोटा गिलास का यूज़ करते हैं इसी चीज का यूज़ करते हैं और आटा सानते हैं हाथ से और बेलन घुमा हाथ से घुमाते हैं इसी चीज का यूज़ करते हैं और